औ हेल' औ औ नोंथां माइया गायखांबाय अ माबादि जायोब्रा नोंसिनि गामियावलाय माइफ्रालाय

अ होमबा बिराथ दिगदार ना अ जेबै सुबिदा मोनाखै नामा एग्रिकाल्सारनिफ्राय दै जगायनायनि थाखाय दै जगायनायनि थाखाय औऔ औ

अ अ अ अ अ जोंनिथिलाय जायो नोंथां जोंनियाव फरिबेसा बिराथ मोजां जाम्फै एरि दंजोबो ना फाथो आबादाबो मोजां जाथारो आं दुइ बिघा खुबैदों फाथोखौ औ गोजौ गोजौ जाथारदों एबाराव फाथो आङो दुइ बिघायाव बिदिनो आतार' आतारयाथ' बाउन्दखा मोनखागोन आङो आतार' मन फार बिघा नय औ गोलाव गोलावथारना औ मोजां जायो जोंनियाव मारकेटयाव मोजां ओमफाय माइयाबोथ' बिराथ मोजां जायो जोंनियाव दैफ्राबो खुनु बाना जाबाबो दैनि फ्रबलेम गैया आमफाय अखा हायाबाबो दैनि फ्रबलेम जाया जाम्फैनि दै नालाय जेनैबा गेटनि औ औ बिराथ मोजां औ औ औ होमबा नोंथां दे जाबाय दे होमबा दे औ दे